ہلو اولہ ڈرائور جی اولہ آٹو میں نے بک کیا تھا بہت دیر ہو چُکی ہے آپ کہاں پر ہیں میں بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں فلک نماں بس اسٹاپ پر جی کہاں پر ہیں آپ چناگٹے پر ہے بہت سارے ٹرافک ہیں وہاں پر پھنس چُکے ہیں آپ اچھا کب تک آئیں گے یہاں پر میں بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں ٹرافک کلیئر ہونے کے بعد آئیں گے یہاں پر جی نہیں میں دوسرا آٹو بک کر لوں کیا کینسل کر کے کیا آپ بول لیجئے آجائیں گے آپ دو منٹ میں اچھی بات ہے ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کروں گا اچھا آ مجھے بہت جلدی جانا ہے بھائی بہت دیر ہو چُکی ہے پہلے ہی ٹیکس آٹو بک کیا ہے بہت دیر ہو چُکی ہے آدھا گھنٹہ ہو چُکا ہے آپ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اب میں کینسل کر کے دوسرا آٹو تبھی بک کر لیتا ہوں نا نہیں آپ آ رہے ہیں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کر لیجیے آپ ڈرائیور صاحب ہاں افضل بھائی آپ کا نام ہے ٹھیک ہے جلدی پہنچئے گا آپ یہاں مجھے بہت کام ہے جا کر ٹھیک ہے آئیے جلد سے جلد شُکریہ